जो भारत के जो भारत के कलाकार हैं जो जो किसी भी किसी भी कला में बहुत ही ज़्यादा आगे हैं लेकिन उनको ज़्यादा अवसर नहीं दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ही छोटे से गाँव में रहते हैं और गाँव में रहते उन्हें कुछ चीज़ का पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पर कौन सा इवेंट रखा गया है इस लिए जो भारत के निवासी है वो अपने कला जो है कहीं और प्रदर्शन नहीं कर पाते और जो भारत के नागरिकों की जो कला है वो अपने राज्य तक या अपने एरिया तक ही सीमित रह जाती है इसको सुधारने के लिए सरकार को उनको और ज़्यादा शिक्षित करना चाहिए और जगह जगह पर ये इनका अच्छे से प्रचार करना चाहिए और थोड़ा ये सब काम निशुल्क रूप में सरकार को निशुल्क में करने की व्यवस्था बनानी चाहिए